सुगर एंड स्पाइस होटल मूंखे ॿिनि माण्हुनि जी लाइ रोटी खपे ऐं हिक माण्हूअ लाइ लूणु मिर्च घटि वारी रोटी खपे लूणु मिर्च सफ़ा घटि वारी रोटी खपे हुन में तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी वेराएटी आहे कहिड़ियूं भाॼियूं आहिनि ऐं रायते में छा आहे सलाड में छा आहे उहो ॿुधायो ऐं स्वीट डिश में छा आहे उहो बि ॿुधायो मूंखे ऐं तव्हांजी सर्विस कीअं आहे उहा ॿुधायो ऐं तव्हां घणे समय में मूंखे पहुचाए सघंदव रोटी इहो बि ॿुधायो तव्हांजी सर्विस कीअं आहे ऐं घणा पैसा थींदा उहो बि ॿुधायो मूंखे तव्हांजे रोटीअ जो सवादु कीअं आहे ऐं भाॼियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि उहे बि ॿुधायो मूंखे तव्हांजी सर्विस कीअं आहे रोटीअ में उहा ॿुधायो ऐं फुलकनि में तव्हांजी कहिड़ी कहिड़ी वेराएटी आहे कुलचा रोटी आहे चपाती आहे ऐं ऐं रुमाली रोटी आहे लछेदार रोटी आहे इन खां अलावा हिक आलू जी सब्ज़ी बि खपे ऐं भाॼीअ में लूणु मिर्च हिकदमि घटि हुजणु खपे